بزرگ افراد عام طور پر مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں جو ان کے صحت اور دلچسپی کے مطابق ہوتے ہیں کچھ مقبول کھیل اور سرگرمیاں جیسے کہ چلنا یوگا آرام زدہ ورزش تاش کھیلنا سویمنگ چیس بیٹمنٹن یا ٹینس گولف وغیرہ ہیں چلنے سے صحت کے لیے بہترین اس کے لیے کسی خصوصی ساز و سامان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یوگا سے جسمانی لچک اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور آرام زدہ ورزش جیسے کہ اسٹیچنگ ہلکی ایروبکس یا پیلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں چیس سے دماغی مشغولیات کے لیے بہترین ہوتا ہے چیس دماغی تفریح اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ذریعہ تاش کھیلنا سب سے بہتر ہوتا ہے بزرگوں کے لیے جسم کے مختلف حصوں کی ورزش اور آرام کے لیے سویمنگ اور جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رکھنے کے لیے بیڈمنٹن یا ٹینس جسمانی مشقت اور ذہنی یکسوٹ یکسوٹی کے لیے گولف وغیرہ جیسی سرگرمیاں نہ صرف جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں بلکہ ذہنی سکون اور سماجی مشغولیت کا بھی ذریعہ